ॾह जनवरी उणिवीह सौ उणासी चोवीह अप्रैल ॿ हज़ार सत यारहं सितंबर ॿ हज़ार यारहं ॿारहं अगस्त ॿ हज़ार छह टीह अक्टूबर उणिवीह सौ ॿियासी